ابھی تک تو میں بائک سے ریس نہیں لگایا ہوں لیکن مجھے بائک سے ریس لگانے میں اچھا لگتا ہے لیکن میں یوٹیوب پہ ویڈیو اور دیکھا ہوں بائک سے لیس لگاتا ہے جیسے کے ٹی ایم وغیرہ سے ریس لگاتا ہے وہ ریس اچھی چیز ہے اسے ہمارے معاشرے میں بھی ڈیولپ کرنا چاہیے بائک ریس کے لیے تھوڑا بہت محنت کرنا چاہیے بائک ریس جیسے کہ کے ٹی ایم وغیرہ یوز کرنا چاہیے یہ ہمارے معاشرے میں جو غریب فیملی سے بلونگ کرتے ہیں اس کے بس کی بات نہیں ہے اس کے لیے ہمارے سرکاروں کو کچھ کرنا چاہیے بائک ریس سے جیسے کہ فزیکل فٹنیس بھی ہو سکتا ہے بائس ریس ایک اچھی چیز ہے یہ آگے چل کے ہمارے دیش کو میڈل دلا سکتے ہیں بائک ریس کے لیے اچھا سوسائٹی ہونا چاہیے اچھا ایجوکیشن ملنا چاہیے نہیں تو بائک ریس ہمارے لیے بہت دکھد بھی ہو سکتا ہے اس سے ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے